جس پروڈکٹ کی میں بات کرنے جا رہی ہوں وہ ہے مکسر مکسر گرائنڈر آج کل آپ نے دیکھا ہی ہوگا بہت زیادہ ہی یوز ہوتا ہے مکسر گرائنڈر کے ذریعے جو گھنٹوں کا کام ہے وہ منٹوں میں ہو جاتا ہے اُس میں زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑتی ہے نہ ہاتھ دُکھتے ہیں نہ کچھ بجلی میں پلک لگایا اور پھٹا پھٹ کام کر لیا یہی ہے تو اِس کا ایک پوزیٹیو اکسپیرینس ہے میرے لیے اُس کے علاوہ اگر اب میں اِس کا نیگیٹو سائڈ آپ کو دکھاؤں تو جیسے پہلے زمانے کی جو عورتوں ہوتی تھیں وہ سل بٹے سے چٹنی پیسا کرتی تھی سل بٹے کا یوز کیا کرتی تھی اوکھلی کا یوز کیا کرتی تھی جس سے اُن کے ہاتھ کے ہاتھ ایکساسائز ہوتی رہتی تھی اب کیا ہوتا ہے ہم سب لوگ بہت زیادہ اڈوانس ہو گئے ہیں اسلئے ہم الیکٹرانک چیزوں کا یوز کرتے ہیں اور اُن کے جو نگیٹیو اسکسپیرینس ہے نگیٹیو چیزیں ہیں اُن کو بھول جاتے ہیں اگر ہم مکسر میں کوئی چیز پیستے ہیں اُس سے فائدہ بہت ہے بہت ایزی ہو جاتا ہے بہت ٹائم کی بچت ہو جاتی ہے لیکن جو ہماری ایکساسائز سل بٹے سے پیسنے پہ ہوتی تھی وہ اب ختم ہو گئی جس کی وجہ سے بیماریاں کافی زیادہ بڑھنے لگی ہیں جو ہمارا مطلب ہاتھ کے ایکساسائز تھی سل بٹے اوکھلی سے پیسنے کی وہ بالکل ختم ہو گئی ہے پہلے مسالے وغیرہ بھی پیسے جاتے تھے سب چیزیں ہاتھ سے ہی ہوتی تھیں لیکن اب کیا ہوتا ہے اب ساری چیزیں مکسر میں ڈالو دو بار گھماؤ اور ہو گیا تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ میرے لیے میرے سکینڈ پروڈکٹ کو لے کر ہیں جو کہ بہت زیادہ اور ٹیسٹ میں بھی کافی فرق آتا ہے اگر آپ ہاتھ کی چٹنی مطلب ہاتھ کی سل سے پسی ہوئی چٹنی کھاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے اُس میں ایک الگ مزہ ہوتا ہے اور اگر آپ مکسر کی چٹنی کھائیں گے بس وہ ایک ایسا ہوتا ہے کہ اُنہیں بس پیس دیا کام ختم جبکہ آپ اگر ہاتھ کی چٹنی کھائیں گے تو آپ بڑے مزے سے اُس چٹنی کو مزے بھی لیں گے اور اُس کا مطلب ساری چیزوں کا فرق ایک ساتھ جمع ہو جائے گا لیکن مکسر میں کیا ہوتا ہے مکسر کا کام صرف پیسنا ہوتا ہے وہ آپ کو گھنٹوں کا کام منٹوں میں تو کر کے دے سکتی ہے لیکن وہ مزہ جو سل کے کام میں ہے سل بٹے میں ہے وہ مکسر میں نہیں